بہت ایسی ایپس ہے اسنیپ چیٹ ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے واٹسپ ہے جس سے ہمیں بات کرنے کے لیے مطلب بات ہو پاتی ہے ویڈیو کال آڈیو کال بہت ایسی ہے جیسے میرا فوٹو مطلب اس کو فلٹر لگا کے مطلب چمکا دیا جاتا ہے اس کے بعد گوگل ہے بول کر کے ایویکٹ کیا جاتا ہے اسمارٹ فون مائیکرو وین کے آئیکن کلک کر کے گوگل استعمال کیا جاتا ہے جواب دینے کے بعد کریاٹ سیکنڈ اس کے لیے بھی وہ بھی ہمیں مدد کرتا ہے گوگل کچھ بھی پوچھنا ہو کوئی بھی آنسر کویسچن ہو اس کا وہاں سے جواب مل جاتا ہے اور فیس بک ہے جس سے ہمیں ریلس ریلس دیکھتے ہیں اس پہ مطلب بہت ساری ویسے انجوائے کرتے ہیں اس پہ ریلس دیکھ کر کے اپنا مطلب من کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں یہی ایپس ہے اور اور بھی بہت سارے ایپس ہے جس سے ہم پیسے بھی کماتے ہیں بہت سارے ایپس ہے اور اسنیپ چیٹ ہے انسٹاگرام ہے جس پہ ریلس دیکھتے ہیں لائک ویوز یوٹیوب ہے جیسے یوٹیوب پہ بھی ویڈیو ڈالو اس سے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں ویوز بڑھتے ہیں لائک بڑھتے ہیں اور سبسکرائب بڑھتے ہیں اس سے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں اس سے بھی ہم کو مدد ملتی ہے کسی کو مطلب دور تک جو فرینڈ ہو جو بھائی بہن ہو بہت دور ہو گئے اس سے واٹسپ سے ہمیں بھی جس سے میری بات چیت ہو جاتی ہے یہی سب ایپس ہے